हांव जे जाग्यार रावतां थंय आमची भुरगीं जीं आसा तीं क्रोशां स्टॉकिंग्साची फुलां करतात तर कांय जाणां क्रॉशेटाची बरें डॉलां करतात टॅडीबॅर करतात मागीर कांय जाणां भुरगीं टच स्टॉकिंग्साची क्लिप्स सुद्दां करतात मागीर केंसाचें करतात आनी जाय तें हाताक घालपाचें करतात बरे बरे तरेचे वस्तू करतात जे आमी चलयो उजार करतात कांय जाणा तरी कानाच्यो सुद्दां करतात हाताक घालपाक मुदी कांकणां सुद्दां करतात तांची बरी आसा ही तकली जी आसा ती आपली वापरून बरे तरेची झेवर करतात तीं मागीर चड करून आमचे जे वाडो आसा थंय आमची शेतकारां आसा तीं शेतांत वता काम करता आनी तीं भाजी घेवन तीं विकपाक वता